आ ट्युरिस्ट गायड उलयता हय हय आमी वास्कोचान उलयतात आमकां आमकां वास्को मातशें भोंवपाक येवपा वास्कचल्यान न्हू आमी हितूंतल्यान फेडेंतल्यान ते सायडीक उलयता आमकां वास्को मात्शे ट्युरिस्ट स्पोट्स सारके भोंवपा येवपा जाय आशिल्ले बीच सायड तसले सगळे ते वास्को कितें कितें हे आसा फेमस अशें भोंवपाचे आं हय हय बीच एक्टिवि एक्टिविटीजान ते खंयचे टायमार फ्री आसता आनी खंयच्या टायमार येयल्यार बरें हें आसता तशें तशें आमकां सांगपाक लायलें तुमी आमी पां पांच जाणां वीथ फॅमिली पॅकेज फुलां फॅमिली येतली अशी पांच जाणाची आतां वास्कोचे जे बीच आहा पय न्हू ते तुमी आमकां मातशें भोंवडोन दाखयल्यार पुरो अशें तें वास्को सायडीचें सगलें वाश्को सड्यार बिळ्यार आसा म्हणून आयकलां सोड्यार बीच आसा अशें तें सायडीचें बीच आ तर फोडा जेवणाची बीन तुमची सगली पॅकेज तुमचे जेवण बीन सगळे तुमची तुमी दिता ग हय डान टायम जेवण दोनपारचें जाल्यार भोंवडोपाचें जेवण सगलें तुमचें सगलें आसतलें पूण पॅकेज कितली कितली आसतली पांच जाणांक आतांच आं सात हजार सगले हे धरून भोंवडावन बीन सगले स्पोट्स आनी तो एक बिर्ल्ला टेंपलूय आसा म्हणोन आयकले आमी तेय दाखयतले तुमी कितू भितर आमकां हय हय आ आमी ती येवपाचे आशिल्ले गो एक येवपाचे आशिल्ले फुडले एका विका अशी भोंवपाक सगळे फॅमिली ते वाटे साकून ते पेडण्यां साकून ते खातीर तुका मातशें विचारपा लागोन फोन केल्लो असो इन्क्वायरी घेवपा लागोन अशी

हय आ बरें बरें बरें आनी हय आमी एटलिस्ट पांच जाणा फॅमिली गो सगली फॅमिली येतली आनी जे स्पोर्ट्सां आसा पय न्हू ते सगळे सारके पळोवपा मेळटले टायम तितले भितर जातले न्हू भोंवन सगले तुमचे आसा तितले स्पोर्टस तुमची ड्रायवर भोवन आ पॅकेज हय हय हय हय हय वटेकय आमी गरज ना आमी अपडावन ट्रांसपोट करतले न्हू थंयच्यान येवन तुमचे कडेन कॉन्टेक्ट करून तुमचे कडल्यान हे घेतले अशें पळोवपाचें अशें हें ओके बरें आमी येतली पळय न्हू तेन्ना आमी तुमकां फोन करून सांगताले ओके ओके थँक्यू